जय झूलेलाल जी ॿुधायो मां इहो पुछण चाहियां थी की ड्राईक्लिनिंग लाइ मूंखे लटा ॾियणा आहिनि त हाणे जीअं सीयारो समाप्त थियो त मूंखे कंबल ॾियणा आहिनि ड्राईक्लिनिंग लाइ त कंबलनि जा घणा वठंदा आहियो तव्हां अच्छा अच्छा ऐं अगर उन्हनि सां गॾु जीअं छाधर बीअ अगरि ॾियूं गरम चाधर अच्छा तव्हांजा अघि त ॾाढा ई तमामु घणा आहिनि अच्छा ऐं मूंखे न हिक ॿ लटा बि तव्हांखे मां मोकिलिया हुया त उनमें इलाही टाइम तां लॻाए रखियुव ड्राईक्लिंग मूंखे ॾेयण में ड्राईक्लिंग करे अच्छा त हुनसां गॾु हाणे मां तव्हांखे कंबल बि मोकिलियां थी कंबलनि जो थोरो सही अघि लॻायो थोरो सो घटि कयो अरे इअं ठीकु आह् हम्म हम्म हम्म सई सई ॻाल्हि आहे पर थोरी कोशिशि कयो मुंहिंजे लाइ थोरो त कुझु त ॾिस्काउंट ॾियो मां सीयारे वारा पहिरीं मां तव्हांखे उन्हारे वारा लटा ॾिना हाणे मां तव्हांखे सीयारे जा बि ॾियां थी पई त थोरो त डिस्काउंट डींजो न हम्म हं हा

हा हूअ हूअ त आहे बिल्कुलु विल्कुल उनमें त को शिकाइत कोन्हे तव्हां जा लटा ॾाढा ई सुठा हुंदा आहिनि इनजे करे त मां तव्हा में लेट थी तॾहिं बि मां तव्हांखे ॾेयण लाइ वा वरी सां तव्हांखे फ़ोन कयो ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ मां पंहिंजे स्टाफ़ वटि सभु तव्हांखे कंबल ऐं चाधिरियूं मोकिलियाव थी जी जी जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे धन्यवादु तव्हां घणी महिरबानी जय झूलेलाल